महिलाउनि खे रोज़ाना जेकी चुनौतियुनि जो सामनो करिणो पवंदो आहे हुन में सभिनी खां पहिरीं चुनौती त इहा हूंदी आहे की सुबुह जो सभिनी खां पहिरों उथिणो पवंदो आहे सभिनी खां पहिरां उथी करे घर खे थोरो सो साफ़ु वाफ़ु रख रखिणो पवंदो आहे सभिनी लाइ चांहि नाश्तो पाणी आदि जी व्यवस्था उन्हनि खे ठीकु करिणी पवंदी आहे त जीअं बाक़ी सभु उथनि त उन्हनि खे सभु रेडी मिले ठीकु ठाकु तरीक़े सां मिलंदो वञे त महिलाउनि खे सभिनि खां पहिरां उथी करे इहो सभु कमु करिणा पवंदा आहिनि हुन खां पो टिफ़िन ठाहिणो जेका ॿार इस्कूल वेंदा हुजनि कॉलेज वेंदा हुजनि घर जा जेन्स ऑफ़िस वेंदा हुजनि या कोई ऑफ़िस वेंदो हुजे त हुन लाइ टिफ़िन ठाहिणो हुन टिफ़िन खे टाइम ते पैक वैक करे या अच्छा सभु सभिनी खे यादि कराइणो की इहो खयो उहो खयो त घर खे हैंडल करण में सुबुह जे समय ते त महिलाउनि खे ॾाढो वधीक चुनौतियुनि जो सामनो करिणो पवंदो आहे जीअं हिन खां पोइ पाणि ॻाल्हायूं की कुझु गुजरल वक़्त में कुझु वर्षनि में भारत भारतीय महिलाउनि जो भूमिका कीअं बदिली आहे त पाणि चई सघंदा आहियूं की हिन समय ते वधीक फ़र्क़ु कंदा कान्हनि महिलाउनि पुरुष में त महिलाऊं बि थोरो घणो छा प्रोग्रेस करनि थी पेयूं इंडियन क्रिकेट थींदी हुई असांजी बैडमिंटन में पी वी सिंधू थी वेई एरोप्लेन में फ्लाइट करण में महिलाउनि पंहिंजे किरदार निभाइनि थी पेयूं हर फ़ील्ड में महिला जेन्स सां कंपेर बि था करे सघूं ऐं किथे किथे कोई कोई फ़ील्ड में महिलाऊं जेन्स खां वधीक अॻियां बि वधी वेई आहिनि जेकी ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे ऐं ॻाल्हि रही महिलाउनि जे सुरक्षित था जी त चई सघिबो आहे की पिछले कुझु वर्षनि में महिलाऊं थोरो सेफ़ रहनि थियूं पोइ स्ट्रीट लाइट्स जेकियूं हूंदियूं आहिनि ना वधीक ला लाइट हिते जी जीअं अंधेरे में वधीक कंहिंखे ॾपु न थिए महिलाउनि खे जॾहिं लेट नाइट वक करे कोई ईंदा हुजनि जीअं जेन्स हूंदा आहिनि त वधीक ॾपु न रहंदो आहे महिला ईंदी आहे कॾी त घर वारनि खे बि टेंशन रहंदी आहे थोरी त थी सघिबो आहे की महिलाऊं थोरी सुरक्षित आहिनि हिन मामले में कुझु समय पहिरां खां ऐं शिक्षा शिक्षा में महिलाउनि खे पूरो पूरो हक़ु मिले थो कुझु कुझु ऐं घरनि में इअं हूंदो आहे की महिलाउनि खे न न पढ़नि ॾींदा आहिनि वधीक पर पाण ॾिसूं त हाणे हर महिला खे हुनजो हक़ु मिले थो पढ़ाई करण जो एज्युकेशन प्राप्त करण जो डिग्रीज़ क्लेम करण जो उन्हनि खे सभु मिलंदो आहे कोई रोके न सघंदो आहे इअं